हम कथा लिखब पसिन्न करै छिए ताकि गैरकथा लिखै छिए आओर तरह तरहके कथा लिखलहुँ जेकि बहुत अच्छा छै आओर हमर प्रिय लेखक जे भऽ गेलै रामधारी सिंह भेलै हुनकासँ हम बहुत किछु सिखलिए कियाकि रामधारी सिंह दिनकर बहुत एगो अच्छा कथा लेखक रहलै कवि रहलै जकरासँ हम बहुत कुछ सिखलिए कि कोनाकऽ कथा लिखबै तऽ कथी कथी अशुद्धि पैल जेतै कथी कथी शुद्धि हेतै ईसब हम रामधारी सिंहके कथासँ सिखलहुँ आओर रामधारी सिंह दिनकर हमर बहुत अच्छा कथाकार तथा लेखक रहलै